हलो तव्हां हाणे काथे पहुता आहियो मां ऑडर ॾिनो हुयो स्विगी ते अञां ताईं तव्हां पहुता ना आहियो घर में जामु महिमान वेठा आहिनि खाधे लाइ असां कढी तव्हां वेट था कयूं जामु इंतिजारु थी वियो तव्हां अञां ताईं आया नाहियो तव्हां किथे सुधी पहुचा आहियो थले सभिनि खे बुख लॻी आहे सभु कोई चए थो भई अञां ताईं खाधो आयो नाहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हां किथे सुधी पहुचा आहियो त या तव्हांखे घरु नथो मिले या लोकेशन नथी मिले त मां तव्हांखे बराबरि ॿुधाए सघां त महिरबानी करे तव्हां जल्दी अची वञो सभु डाम बुखायल वेठा आहिनि ऐं सभिनीनि खे जामु बुख लॻी आहे नंढा नंढा ॿार बि खाधो था घुरनि त तव्हां प्लीज जल्दी थोरो अची वञो